हैलो कैब वाले भैया जी मैंने एक कैब बुक करी थी

मैं बहुत देर से कैब का इंतजार कर रही हूँ अभी तक आप आए नहीं हैं मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना है

लेकिन आप अभी तक नहीं आए हैं जी मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरे घर से पेपरिया तक का रास्ता बहुत दूर है